बिहारमे मनोरञ्जनके पारम्परिक तरीका बहुत रास छै जेकरामे झिझिया डोमकच तकरबाद चौकीतोड़के सङ्ग सङ्ग आर बहुत रास नाचके माध्यम से एहि ठाम मनोरञ्जन कयल जाइ छै झिझियामे जेना नाच होइ छै ई दशहराके समयमे ओहने बहुत रास रंगमंच सजै छै जेना कोइ तरहके पावनि त्यौहारमे एहि ठाम रंगमंच सजै छै आ ओकरबाद ओकरामे बहुत रास कलाकार सब आबै छथिन आर अपन अपन प्रस्तुति दैत छथिन एहि माध्यम से एहि ठामके समुदाय अपन अपन तरफ अलग अलग रंगमंच बना बनाके हर पावनि त्यौहारमे अपन प्रस्तुतिके माध्यम से लोकक मन मोहैत छथिन आर सबके मनोरञ्जन एकरामे होइत छै बिशेष रूप से मिथिलामे नृत्यके बहुत रास सांस्कृतिक या कहि सकैत छी कि धरोहरके रूपमे देखल जाइ छै जेकरामे कि झिझिया बहुत प्रसिद्ध छै आओर ई झिझिया पूरे मिथिलामे बहुत धूमधाम से मतलब एकरा देखल जाइ छै आओर एकर नाचके सेलीब्रेट कयल जाइ छै एहि माध्यम से अहाँ देख सकैत छियै कि मिथिलामे केना संस्कृतिके या केना मनोरञ्जनके परम्परा से जोड़ल गेल छै ताकि लोकके एहि चीजके मानैमे बहुत नीक होइ आर लोक एकरा बहुत नीक तरह से अपना आप से जुड़ल महसूस करै आर कोइ तरहके एकरामे दिक्कतके सामना नहि करऽ पड़ै पारम्परिक नाच ओहुनो कहै छै कि यदि परम्पराके बचाके राखल जाए तऽ क्षेत्रके विकास होइ छै बिना परम्पराके बिना सभ्यताके बिना संस्कृतिके कहल जाइ छै एक समाजके नाश भऽ जाइ छै एकरबाद ओकरा इहो पता नहि रहै छै कि ओ की छी कतऽ से आयल छै आओर की करऽ लै आयल छै सबके अपन ओ उद्देश्यविहीन भए जाइ छै इएह लऽके बिहारमे कहि सकैत छी कि मनोरञ्जनके लेल बहुत रास पारम्परिक तरीका छै नाच छै जेकर उपयोग कैरके अइ ठाम मनोरञ्जन करल जाइ छै